महाराज दिक्खो तुस तां डोगरी बोलने आह्ला बंदा ना जेह्ड़ा अज्जकल उसी बड़ियां प्राब्लमां महाराज बड़ियां उसी हर जगह मुश्कलां मुश्कलां गै न तुसेंगी केह् गल्ल सनाचै महाराज साढ़े ग्रांऽ दे लोक जेह्के बचारे जेह्के नेईं ज्यादा पढ़े लिखे बचारे डोगरी बोलदे होर अच्छी खासी डोगरी बोलदे लेकिन फिर बी जेह्ड़ियां उ'नें मतलब ओह्दी बजह् कन्नै बड़ियां सरियां मतलब प्राब्लम मुश्कलां औंदियां उ'नें कुतै बाह्र औना जाना होंदा कुदै दुइयै जगह जाना हून तुस दिक्खो चलो मतलब दुइयै स्टेटे जाना ओह् ते गल्ल लग्ग ऐ बाह्र दे लोक उ'नेंगी बड़ा पता डोगरी लेकिन साढ़ै जम्मू बिच्च गै दिक्खो हून इक डिस्ट्रिक्ट चा दुए डिस्ट्रिक्ट च जिसलै चलने पौंदा जां औना जाना पौंदा तां उ'नेंगी बड़ी मुश्कल औंदी क्योंकि साढ़े जम्मू बिच्च दिक्खेआ जा तां मतलब दस डिस्ट्रिक्ट जम्मू दे न फिर बी इत्थै मतलब च'ऊं पंजें डिस्ट्रीक्टें च जेह्की सारी डोगरी बोली जन्दी कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे न जित्थै पंजाबी बी बोलदे कुछ अपने होर लैंग्वेज बोलदे लेकिन डोगरी गी बड़ा घट्ट म्हत्वपूर्ण म्हत्वपूर्ण दिंदे ठीक ऐ बाकी हून दिक्खेआ जा तां डोगरी गी प्रमोट करना चाहिदा सरकार ने बी कुछ एह्दे खलाफ उप्पर मतलब ऐक्शन लैने चाहिदा कि बे डोगरी जेह्ड़ी स्कूलें प्राइमरी स्कूलें च जां उत्थै बच्चें गी पढ़ाई जा तां कि मतलब बच्चा जेह्का डोगरी ते सिक्खे ते होर डोगरी अग्गें बोलन बी उसी अपनी मतलब ठीक लग्गै कि डोगरी बोलना साढ़ी इक मतलब साढ़ी मात्तरी भाशा होर असें इसी बोलना चाहिदा हून केह् कीता जंदा के अस दिखदे जिसलै बच्चा जियां बी पैदा होंदा तां जेह्ड़े ओह्दे पेरेंट्स जियां बी ओह्दी ना मतलब उसी पैह्ले गै इंग्लिश हिंदी ये हमारा बेटा क्या कर रहा है नेही नेही गल्लां दस्सियां जांदियां उसी एह् नि सनाया जंदा के भई डोगरी बिच्च गल्ल कर तूं जां मतलब डोगरी च उसी किश कोई चार अक्खर सखाए जान एह नि गल्ल रेह्दी ऐ अज्जकल ते एह्दे बजह कन्नै केह् होंदा के बच्चा सोचदा डोगरी जेह्की ऐ परानी लैंगुएज ऐ परानी भाशा जेह्के लोक बोलदे पराने लोक न इ'नेंगी बड़ा पता किसे दा इ'नेंगी किसे दा पता गै नेईं ऐ हून उसी बच्चे गी एह् पता नी चलदा के भई जेह्की एह् मतलब साढ़ी अपनी लैंगुएज ऐ असें एह् गै नि औग ते बाह्र जाइयै असें मतलब के बड़ियां ते ओह् हिंदी ते चलो ओह् बी सिक्खना जरूरी ऐ ते अज्जकल इंग्लिश सिक्खना बी जरूरी ऐ हर भाशा औनी चाहिदी लेकिन अपनी मात्तरी भाशा जेह्ड़ी साढ़ी ना ओह् बड़ी जरूरी ऐ ओह् असें औना चाहिदी असीं अपने पराने जेह्के चीजां न सारियां ओह्दे बारे च सरियां चीजें बारे च पता होना चाहिदा लेकिन अज्जकल जेह्का एह् नेईं रेह्दा ऐ ओह्दी बजह कन्नै केह् होंदा के पराने पराने लोक ते उ'नें बड़ियां मुश्किलां औंदियां न उ'नेंगी उ'नें कुतै जाना पेई गेआ गड्डी आह्ला गड्डी च गै दिक्खो कुसै गी पुच्छना होऐ तां डोगरी च गल्ल करै तां उसी अक्खना महाराज एह् बंदा जेह्का इसी नी औंदा किश बी एह् बंदा पराना बंदा इसी नेईं गल्लबात करने दा तरीका एह् गल्ल होंदी ते हिंदी बोलने आह्ले अज्जकल्लै दी जनरेशन हिंदी इंग्लिश बोलदी ते एह्दी बजह् कन्नै जेह्ड़ियां मुश्कलां बड़ियां ज्यादा बधी दियां जेह्के लोक होंदे